میرا پسندیدہ کھانا برگر ہے اور میں اسے عموماً باہر کے ریسٹرانس میں کھانے کا لطف اٹھاتا ہوں وہ ماحول اور مزیداری کا جواز فراہم کرتے ہیں جو گھر پر بنانے میں مشکل ہوتا ہے جب بھی وقت ملتا ہے میں دوستوں کے ساتھ برگر کھانے کا ایک موقع بناتا ہوں تاکہ مزیدار کھانے اور اچھی محفل کا مزہ لیا جا سکے